कपड़े धोने के के लिए सबसे पहले जो जो कपड़ों को धोना है वह वह कपड़ों को इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं उसके बाद फिर एक एक करके कपड़ा निकाल कर अलग बकेट में रख देते हैं सारे कपड़ों को एक एक करके अलग बकेट में रखेंगे उसके बाद फिर उसे पानी में डालेंगे एक एक करके कपड़ों को पानी में डालते हैं धीरे धीरे फिर जब पूरे कपड़े इकट्टे हो जाते हैं उन कपड़ों को जब पानी में डाल दिया जाता है उसके बाद बकेट में डिटर्जेंट डाला जाता है बकेट में डिटर्जेंट डालने के बाद उसको धीरे धीरे पूरा घोला जाता है घोल कर थोड़ी देर रखा जाता है घोल कर रखा जाता है थोड़ी देर उसके बाद फिर धीरे धीरे कपड़ों को उस घोल में डाला जाता है धीरे धीरे एक एक करके सारे कपड़ों को उस घोल में रख कर डाला जाता है उसके बाद धीरे धीरे पूरा कपड़ें उसमें डाल दिए जाते हैं उसके बाद फिर दस से पंद्रह मिनट तक उन कपड़ों को उसी पानी में रहने दिया जाता है उसके बाद एक एक करके सारे कपड़े पानी में से निकाल लिए जाते हैं उसको फिर आराम से रख देते हैं फिर स्मूथली जो है उसको निचोड़ कर पानी बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद कपड़ों को एक साफ पानी से धो कर साफ पानी से धोने के बाद उसे आराम से सुखाया जाता है धूप में सूखा सकते हैं गर्मियों के समय में और ठंडियों के मौसम में भी धूप में सुखाया जा सकता है लेकिन बरसात के समय हमें वॉशिंग मशीन में रख सकते हैं कपड़े या फिर आग वाग से सूखा सकते हैं